اتّر پردیش میں صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ زیادہ قابل رسائی اور معیاری بن سکے ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان قریبی تعاون کے ذریعے یہ کوششیں جاری ہیں اتّر پردیش میں آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت لاکھوں افراد کو صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اس اسکیم کے تحت معاشرتی اور اقتصادی طور پر پسماندہ طبقوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہیں حکومت نے ریاست بھر میں ہسپتالوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں تاکہ مریضوں کو بہتر علاج مہیا ہو سکے مہیا ہو سکے وزیر اعظم صحت سرکاری یوجنا کے تحت ریاست میں میڈیکل کالج اور ہسپتالوں کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رے ہیں نئے میڈیکل کالج کا قیام اور موجودہ اداروں کی توسیع کی جا رہی ہے تاکہ مقامی سطح پر بہتر علاج کی سہولتیں فراہم ہو سکیں دور دراز علاقوں میں طبی سہولتوں کی رسائی بڑھانے کے لیے ٹیلی میڈیسن کا نظام متعارف کرایا گیا ہے اس کے تحت مریض دوا دور دور دراز علاقوں سے بھی ماہر ڈاکٹروں سے مشورہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی صحت پلیٹفاروز کے ذریعے معلومات اور علاج کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں اتّر پردیش میں پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز کو بہتر بنانے پر زور دیا جا رہا ہے نئے پرائمری ہیلتھ سنٹرس کا قیام اور موجودہ سنٹرس کی حالت بہتر کی جا رہی ہے تاکہ مقامی سطح پر ہی لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم کی جا سکیں کووڈ نائنٹین وبا کے دوران اتّر پردیش حکومت نے بہتر طبی خدمات کی فراہم کے لیے جدید آلات اور ویکسینیشن مہمات چلائیں اس کے علاوہ دیگر وبائی امراض پر قابو پانے کے لیے بھی خصوصی مہارت مہمات جاری ہیں حکومت نے ادویات کی دستیابی کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اسکیمیں شروع کی ہیں جن کے تحت رعایتی قیمتوں پر ادویات فراہم کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے حکومت نے مختلف آگاہی مہمات بھی شروع کی ہیں تاکہ عوام میں صحت کی بہتری کے حوالے سے شعور بیدار کیا جا سکے ان مہمات کے ذریعے مختلف بیماریوں سے بچاؤ اور صفائی کے حوالے سے معلومات فراہم کی جا رہی ہیں ان تمام اقدامات کے ذریعے اتّر پردیش میں صحت کی سہولتوں کو زیادہ قابل رسائی اور معیاری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان تعاون سے صحت کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے عمل میں تیزی لائی جا رہی ہے تاکہ عوام کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کی جا سکیں